ایک سو ایک دو ہزار پانچ سو پندرا چھ ہزار چھ سو سترا دس لاکھ دس ہزار باون روپئے چار سو پچیس روپئے